हाँ बोलिए हरी मिर्ची है टमाटर है भिन्डी है गोभी है सिलमा मिर्ची है टमाटर है बीस रुपये किलो हाँ चलो पन्द्रह लगा देंगे चलो ले ले लो आलू है तीस रुपये किलो

बी बीस लगा देंगे बीस में बीस में पड़ जाएगा मेसी मिल जाएगी हाँ मिल जाऍंगे हाँ चलो चलिए पन्द्रह में दे देंगे दो किलो टमाटर और हाँ एक पाव मिर्ची दो किलो आलू और हाँ टमाटर एक किलो टमाटर जी पन्द्रह पन्द्रह तीस और बीस पचास

एक काम करो पैँतालिस दे देना जैसा आपका ना आ जाओ तो आ भी सकते हैं मैं होम डिलीवरी दे सकता हूँ

जी मेरी दुक़ान है जैन मन्दिर के सामने है जैन मन्दिर के सामने